हैलो मां नट बोल्टनि जो कमु कंदो आहियां नट बोल्ट मूं वटि ॾाढा लॻंदा आहिनि मूं वटि टपारिया कंपनी टाटा कंपनीअ जा नट बोल्ट वठी आयो आहियां बज़ारि मां उहे ॾाढा सुठा निकिता आहिनि जेके सालो सालु हलनि पिया था उहो मां कमाया पियो थो इहे स्क्रू डाइवर रखण सां न ज़ंगु लॻे थी न इहे कारा था थियनि पिया इहे पिया था हलनि ऐं हलंदा ई था रहनि पिया इन सां मां ॾाढो कमु कंदो आहियां जेके गाॾीयुनि जा नट बोल्ट हूंदा आहिनि उहे खोलींदो आहियां ऐं बंदि कंदो आहियां ऐं इन्हनि खे विकिड़ींदो बि आहियां इहे नट बोल्ट टपारिया कंपनी टाटा कंपनीअ जा ॾाढा सुठा इंदा आहिनि ऐं मां इन्हनि सां कमु कंदो रहंदो आहियां इहे हलंदा रहंदा इन सालो सालु जीअं आहिनि हूअं ई रहंदा आहिनि न टुटंदा आहिनि न भॼंदा आहिनि किरण सां बि इहे ख़राब न थींदा आहिनि तार कटियो कुझु बि कयो इन्हनि जी धार कॾहिं बि न वेंदी आहे इहे ॾाढा ई सुठा आहिनि इन ई कंपनी जा सभु कोई हलायो